हैलो

हां जी महाराज ओह् महाराज मेरे ने बी आक्खा दे हे महाराज अवा महाराज जाना जाना कुत्थें कुत्थें बनाई स्कीम कोह्कै सेह् जाना अवा महाराज गड्डी आह्ले रस्ते जाना जां पैदल जाना नेईं तां महाराज दराड़ दराड़ दब्बड़ै चलगे शैल जगह् जागत इक कनाड़ै चुक्की लैगे नेई महाराज जागत इक कनाड़ै चुक्की लैगे हां महाराज हट्टियां बी हैन हट्टियां हैन महाराज टेडे मे टेडे मेडे कोल्ड ड्रिंक फोटो फोटोग्राफर बी हैन पानी बी ऐ महाराज इक खेढने आह्ला स्टेडियम बी ऐ जागत खेढदे उत्थें इ'यां हां तां बनाओ अस महाराज सत्त हारे न कोई हां इ'यां करगे न जेह्का जेह्का महाराज गड्डी दा कराया देना नी असें ओह् मड़ो जागतै नी टब्बरै गी खलाउड़गे हैनी हां हून इ'यां थोह्ड़ी गरमियां बी हैन नी कन्नै हां नेईं इ'यां सोचेआ नी में चलो जाने ते दूर दूर जंदा उठी बंदा बा गड्डिया दा कराया पेई जंदा नी एह् बड्डे बड्डे ते हैन आओ आओ